हाँ मैं अपने परिवार और दोस्तों के बारे में आपको बता सकती हूँ परिवार मेरा बहुत बड़ा है मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं दादा जी हैं मेरे चाचा जी भी हैं चाचियाँ जी भी हैं और उनके बच्चे भी हैं हम सभी लोग एक साथ रहते हैं परिवार में हम लोग खुश रहते हैं सब के आने और जाने का इंतजार भी करते हैं मेरे पड़ोस में मेरे दोस्त भी हैं मेरे स्कूल में भी मेरे दोस्त हैं मेरी दोस्त सबसे अच्छे प्यारी सहेली मेरी सरिता है मेरी मीना भी है अब उनकी शादी हो गई है मेरी भी शादी हो गई है मैं जयपुर में रहती हूँ वो डबरा में रहती है और मीना मेरी दिल्ली रहती है हमारे दोस्त सभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करती रहती हैं